थांनाय बोसोराव आंजों मोनसे ओरैबायदि जाथाय जानानै थांदोंना ओमफ्राय आं बे जाथायखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा आरो थैजासिम बावनो हानाय नङा आं बे जाथायखौ मानिखि आङो आं मोनसे मानि क'क्राझारावहाय मोनसे सेन्थार दं आरो कम्पिउटार सेन्थार द्रिष्टिक कमपिउटार सेन्थार बेवहाय आङो कम्पिउटार क्लास लादोंमोन ओमफ्राय लादोंमोन नालाय ओमफ्राय बे सिजोना बिदिनो दैलां बोथोर अखा हानाय बारहुंखा बारनाय बिदि बोथोरमोन आरोखि ओमफ्राय बे लामायावथ' बिदि कम्पिउटार सेन्थारनि ओरै थांनाय लामायाव एसे ओरै गोलाव थांनांगौ आरो लामाया ओमफ्राय बेवहायथ' ओरै बिफां बिफां दालाइ बिफां गायजोबनाय नालाय ओरै लारि लारि जेरावबो ओमफ्राय बारहुंखा बारखानायमोन एसे सिगां ओमफ्राय बेवहाय बिफां दालायफ्रा एसे बायफ्रामनानै थानायमोन खोमा आंबोथ' मिथिला बेखौ जेखुनु जाया बार बारनाय बिदिमोन ओमफ्राय आङो बे तायेमाव हाय क्लास लानो सासे लोगोजों आंजों थाबाय लांगासिनोमोन आरोखि ओमफाय थाबायलांनायाव हायनो दयरेग मारै मारै गोलैदों मारै मारै जादों आंबोथ' आं बेखौ जेबो मिथिला दायरेक फिफां दालाया आंनाव गोलैसिनबाय आरोखि आंनि खर'आव ओमफ्राय दायरेक आं बिहुस जाबाय ओमफाय आं जेबो थाल गैला बिनि उनाव हाय आंनि माखासे लोगोफ्रा डक्टरनाव लांबाय आरोखि आंखौ सिबिल हस्पिटेलाव हाय ओमफाय बिनि उनाव लांनानैसो आङो हुस फैबाय ओमफाय बिनि उनाव आंनि पेरेन्टसनो खोन्था हरबाय ओमफ्राय खोन्था हरनानै बिदिनो आंनि पेरेन्टसनफ्राबो फैबाय फैनानै बिदिनो आलदा बेयो सिबिल हस्पिटेलावथ' एसे तायेम लायोना बिदि स्केनिं खालामनाय खर' स्केनिं खालामनाय बिदि आरियावहाय ओंखायनो आंनि पेरेन्टसफ्रा बेहाय सिबिलाव दोना लासेनो एमारेमाव लांबाय आरो बेवहाय एसे मानि थाब जासिनो नालाय इनभाइतार दङ कारेन थायाब्ला ओमफ्राय ओरै सिबिलावथ' गैया नालाय ओंखायनो दायरेक एमारेमाव लानानै थांबाय ओमफाय बिदिनो नायजाहैबाय ओमफ्राय उनावहायसो खर'नि खोथा जाबाय नालाय खर' सिङाव जाबाथ' जेनोबा थैसोम खानाय आरिनाय बिदिखौ हाय गिनांगौ थायो नालाय ओंखायनो आंनि पेरेन्टसफ्रा गिनानै हाय आंखौ बिदिनो सिलिगुरियावहाय लांबाय दोनहैबाय आरोखि ओमफाय आं हस्पिटेलाइस जानांबाय ओमफाय बिनि उनाव आंनि लोगोफ्रानो आंखौ बिदि जानानै थैबायसो सानजोब बावबायमोन नो ओमफ्राय बिनि उनाव मोजाङै बिदिनो सिलिगुरियाव लांबाय नालाय ओमफ्राय मोजाङै मोजां लांनानै आं मोजाङै हामबो फिनबाय आरो दा बे जाथायखौ नो आं बावनो हाया आरोखि